जय झूलेलाल हा मां अख़बारुनि जे बदिरां इहे जेके छो जो अॼु ज़मानो जे टैक्नोलॉजी आईटी जो थी वियो आहे त जीअं ट्वीटर आहिनि या लिंकेडिन आहिनि हिननि ते घणा ई अहिड़ा माण्हू पंहिंजा विझंदा आहिनि पोस्टू जेके माण्हू पढ़ी करे पंहिंजी जेका उन जो जेको ज्ञान आहे जेका उन जी कंहिं सब्जेक्ट खे वठी करे जेका जानकारी आहे उन खे वधाए सघे थो मां बि उन ई लिहास में वधंदो आहियां छोजो छो मां थोरो टैक्नोलॉजी सां संबंधित माण्हू आहियां हुन में मां जब कमु मां हुन में ई कंदो आहियां त जेका तकनीकूं आहिनि त मुंहिंजे लाइ त ॾाढो ज़रूरी थी वेंदो त मूंखे जेको बि जीअं ऑल ओवर दी वल्ड में सॼे दुनिया में जेका बि साइबर क्राइम थियनि था या साइबर अटैक थियनि था हिकु देश ॿिए देश खे हाणे छोजो जेके लड़ाइयुनि जा जेके मतिलबु आहिनि हो हाणे मटिजी विया आहिनि पहिरियों त माण्हू माण्हुनि सां विणंदा हुआ पर हाणे उहे मटिजी विया आहिनि हाणे हिकिड़ो त हिकु देश ॿिए देश जेका बुनियादी तौर थींदी आहिनि अर्थव्यवस्था जंहिं सां उन जो देश जो पालण पोषण त हुन खे हिकिड़ो त पहिरीं ॻाल्हि त टार्गेट करे या त हुन जे मथा ध्यानु ॾिए थो ॿियों हाणे जीअं आईटी हेतिरो वधीक अची वियो असां सभिनीनि जे हथ में त हाणे साइबर अटैक्स जेके आहिनि उहे वधी विया आहिनि लड़ाई जा माइना हाणे मटिजी विया आहिनि त छो जो मां हुन सब्जेक्ट में ई थोरो आहियां त हिन करे मां इहे बाक़ी जेके ब्लॉग थींदा आहिनि लिंकडिन जा या ट्वीटर जा उहे मां ज़रूरु पढ़ंदो आहियां ऐं पंहिंजी जेका जानकारी आहे पाण खे उन हिसाब सां मां हमेशह अपडेट रखंदो आहियां कोशिशि करे त जीअं कोई बि अटैक थे तो सॼी दुनिया में कैं कुंड में त उओ कुंड वारो कंहिं बि कुंड में अटैक थिए त मूंखे हिकदमु मिले त जीअं मां जंहिं मां कंपनी में मां या जंहिं मां में कम कंदो आयां मां हुन खे हुन लिहाज़ सां बचाइण जी कोशिशि करे सघां जय झूलेलाल